मेरे घर में रसोई में बहुत सारे आइटम ऐसे हैं कि हम ने अप्पम के लिए एक न्यू ख़रीदा था ख़रीदा था उसे खाने में भाव बहुत टेस्टी अप्पम का बनता है और भगोना है उस में हम चाय बना लेते हैं कभी हमें चावल भी छमक लेते हैं और कढ़ाई है उस में हम खट्टा बनाते हैं कड़ी और उस में कभी कभी हम दाल का छोंका भी लगाते हैं जिस से दाल बहुत टेस्टी और उसको उबाल के दाल को हम फिर उसके अंदर छोंका देते हैं वाओ दाल इतनी टेस्टी दिखती है ना कि पूछो मत और चाय बनाते हैं उसको पकाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे भगोने हमारे घर में डिजाइन छोटे मोटे सब साइज के बर्तन हैं हमारे घर में कटोरी है जो हमारे मारवाड़ी लोग हैं उसका भी उपयोग करते हैं चाय पीने में